बिल्कुल सारा सामान मिल जाएगा जो आपको चाहिए मिठाई वगैरह का सब्जी वगैरह का और जो भी यहाँ पर बनाएंगे सारे मिल जाएंगे सब चीज मिल जाएंगे नहीं अच्छी क्वालिटी का मिलेगा मसाले अपने के मिल जाएंगे एम डी एच का है और ये जो एस आर आर आर यह जो मिर्च है ये बहुत बढ़िया कंपनी है आपको जैसा चाहिए पिसे हुए मिल जाएगा सबूत भी मिल जाएंगे दोनों तरह के आटा बढ़िया है बढ़िया ब्रांड मिल जाएगा आपको हाँ बाकी देखो एक दो वराइइटी हो तो मैं बताऊं आपको बहुत सारी वराइइटी है अच्छी अच्छी कंपनी है सब चीज मिल जाएगा रिफिनड मिल जाएगा आपको सरस का घी मिल जाएगा और सोनासीप का है बहुत अच्छी कंपनी है सोनासीप का बढ़िया क्वालिटी का है बेसन भी मिल जाएगा आपको जो आपको चाहिए वो है फंगक्शन में वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है आपको क्या क्या चाहिए ऑर्डर में क्या क्या चाहिए जैसे आप क्या बनाएंगे मिठाई बनाएंगे या फिर वैसे ही बेसन का सामान बनाएंगे लड्डू वगैरह हाँ आजाइये आप सारी चीज हमारे पास है कब चाहिए आपको दस तारीख के समथिंग चाहिए तो आप आ जाओ बुक बुक बुकिंग करा जाओ पहले और आप आप घर पता बता दीजिए हम आपको घर सप्लाइ कर देंगे आप माल की हाँ तो कब कभी भी आ जाओ मैं तो सारे दिन अपने दुकान पर बैठता हूँ रात ग्यारह बजे तक हाँ आपकी मर्जी जब आ जाओ उस समय दस बजे से रात ग्यारह बजे तक कभी भी आ जाओ ठीक है धन्यवाद